म्हाका ड्राइंग करपाक ल्हानपणाच्यान आवडटालें म्हणजे कार्टून्स पळोवन म्हाका खूब आवड येताली आनी हांव आमच्या टायमार एक प्रोग्राम आसतालो जेचें नांव जावन आसा मॅड आनी तो बरीं बरीं ड्रोइंग्स कशीं काडपाचीं सोंपे तरेन काडपाचीं हें शिकयतालो सकाळचे णव वरांचेर तो प्रोग्राम लागतालो आनी हांव सारकें आतुर्तेन रावतालें की तो प्रोग्राम पळयतलें आनी काडूंक लागतलें पांच वर्साचें आसतना हांवें म्हजें ड्रोइंग काडपाची सुरवात केली बारीक बारीक काडटालें घरां मागीर फुटबाॅल झाडां कशीं काडप हें हांवेन त्या प्रोग्रामांतल्यान चितलां शिकलां साॅरी आनीक तितूतल्यान शिकून शिकून हांवें ती आवड दवरली आनी आतां म्हाका मंडाला आर्ट करपाक आवडटा लोकांचे पोट्रेट्स काडपाक आवडटा स्केच काडपाक आवडटा कार्टून फिगरिंग्स काडपाक आवडटा म्हजो फेवरेट आर्टीस्ट म्हणपाक गेल्यार मारियो मिरांडा आमच्या गोंयचे माननीय पेन्टर ते आर्टिस्ट ते तेंणी आमच्या पणजे बाजारान जर तुमी गेलीं जाल्यार थंय मारियो मिरांडाच्या व्हडलें ड्रोइंग आसा कार्टून फिगरिंग जितून तेणी गोंयची लोकशाला कशी आसा ती दाखयला गोंयचे लाॅकल मार्केट कशे आसा ते दाखयला एक टू कार्टून फिगर्स सो देट इज वान ऑफ द इजियस्ट थिंग जे गोंयची भुरगीं शिकू शकतात गोंयचीच न्ही सगलीं भुरगीं शिकू शकता ड्रोइंग हें इतून इन्ट्रस्ट आसपाक जाय अशें ना तुजीं जीं कितें चितनां आसा तुजे कितें थाॅट्स आसा फिलिंग्स आसा ते तू एक पेपर आनी पेन वा पेन्सील हेज्या हितून तूं तीं काडटा आनी तुका तितून मोकळें करता तूं टेन्शनान आसता तेन्ना सगळ्यांक हेबीट आसता की किदें तरी करपाची कोण बूक वाचता कोण खेळटा कोण किदें रांदता कोणाक गार्डनिंग आवडटा तो म्हाका इंन्ट्रस्ट आशिल्लो ड्रोइंग काडपाक हांव जेन्ना दुखी आसलें की हांव ड्रोइंग काडटालें हांव खुशी जालें की हांव ड्रोइंग काडटालें पांच वर्सा तें आतां प्रेजेन्ट मेरेन हांव फक्त चित्रां काडटा म्हाका चित्रां काडपाक इतकें आवडटा